मैं अलग इ इक फ्लिपकार्ट उपरा इक प्रोडैक्ट मंगाया शूज़ मंगाया एडीडास दा ओह् बड़ा शैल शूज़ हा उस शूज़ च असेंई बड़े फायदे लब्भे ओह् बड़ा कैन्ट शूज़ हा बड़ा चिर चलेआ ओह् शूज़ उस ओह्दे असें बड़ा फायदा ए बी सस्ता रेटै च हा कोई पंदरा सौ धोड़ी हा ते चलेआ बी ओह् बड़ा ऐ बड़ा स्हेई क्वालिटी दा शूज़ हा ओहे मैं आनलाइन मंगाया बड़ा फायदा थ्होएया मिगी उस शूज़ कन्नै अऊं कालेज लाई सकना अऊं अग्गें पिच्छे जाना होए ब्याह् कारजै च सारे सभनें अऊं बूटेई लाई सकना बूट ऐ बी बड़ा शैल ऐ दिक्खने बी शैल ऐ है बी बड़ा सोह्ना के मैं आर्डर कीता कि अऊं चाह्न्नां कि होर बन्दे आर्डर करन मेरे दोस्त इक्कै बारी उनेंगी सनाया कि ओह् बूट बड़ा शैल ऐ उसी तुस पाई सकने अराम कन्नै उसी ओह् करी सकने अपने मजे कन्नै कोई चक्कर नी ऐ उस बूटै गी तुस पाओ फिरी सकने अपने ते ओह् बूट मिगी बड़ा फायदा होएया बड़े मिकी ओह्दे बिच